جی اس جی السلام علیکم جی بولیے کب کے لیے مل جائے گا دس تاریخ کے لیے چاہیے جی کون سے ٹرین سے ہیں کیا ٹرین ہے کون سے ٹرین صاحب جانا چاہتے ہیں غریب رتھ صبح چار بجے ہے امرتسر سے ایک اسپیشل چلتی ہے ایک امرتسر سے صبح میں چلتی ہے دس بجے جی تو بنا دیں بنا دیں کیا تو ایک پانچ بجے آٹھ بجے تو کتنے بجے آپ کو سویدھا رہے گی آنے کے لیے آپ اپنی بتائیے کے بجے نکلیے گا کے کتنی ٹکٹ چاہیے

دونوں پندرہ سال سے بڑے ہیں یا چھوٹے بھی ہیں بچہ بھی ہے اس میں کوئی بن جائے گا پر ایک ٹکٹ کا ایک ہزار روپیہ لگے گا اور یہ ہم آپ کو اے سی کا بتا رہے ہیں تھرڈ اے سی کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں

تھرڈ اے سی کا بتایا توپ کو ایک ہزار روپے کا پڑے گا تو ٹکٹ بنا دیں آپ کا لیکن دس بجے والی میں آپ کو بھیڑ زیادہ ملے گی تو صبح کا کوشش کریے آپ سبے چار بجے نکل جائیے اس سے بھیڑ کم ملے گی آپ کو اور ٹکٹ بھی آپ کو سستا پڑے گا اور آپ کو سستا پڑے گا اس میں بھیڑ بھی نہیں رہے گی آپ نکل جائیں آرام سے نکل جائیے گا مارننگ میں ٹھیک ٹھیک ہے ہم بنا کر کے آپ کو کال کرتے ہیں